असां थाणा डिस्ट्रिक्ट में उल्हासनगर में रहिंदा आहियूं असांखे केॾे वञणु लाइ थोरो सेल भले सेल में समानु वठणु लाए ऑटो ॿि आहिनि जामु शेयरिंग ऑटो ॿि आहिनि त पंहिरें नंबरु खां पंजे नंबरु ताईं वञणु में सुठो ऐं ऑटो वञणु जो सिस्टम ऐं छाहे बसियूं ॾाढियूं देरि देरि सां ऐं घटि ई आहिनि ॾाढियूं बसियूं त हिन करे ऑटो वधीक सही आ ट्रांसपोर्ट अचणु जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे लाइ ऐं जेकरि ॿाहिरि वञणो हूंदो आहे उल्हासनगर खां त पोइ लोकल हूंदी आहे थाणा डिस्ट्रिक्ट में कल्याण में समझो कुझु खपनि भाॼियूं वाॼियूं त असां कल्याण में पोइ वरी रेड लोकल में ॾिसंदा आहियूं थाणा डिस्ट्रिक्ट में ॿि माल बाल में वञणो हुजे त पोइ लोकल में वेंदा आहियूं ॾाढो उहे ॿि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे लाइ लोकल ॿि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि